ہیلو جی راوہ اسٹیشنری سے بات کر رہی ہوں جی ہمارے یہاں پہ سارا سامان مل جائے گا آپ کو جی ہے پنچنگ مشین ہے ہمارے پاس جی سیزر بھی ہے کون سی والی سیزر چاہیے آپ کو پلاسٹک کی یا اچھا اچھا مِل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے جی رائٹنگ پین بھی ہے کتنا چاہیے آپ کو رائٹنگ پین اچھا بال اور جیل بلو اور بلیک دونوں میں نا اوکے ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا یہ اور سیزر اور ٹیپ چاہیے ٹیپ کون سی والی چاہیے آپ کو چوڑی والی پتلی والی یا پھر ڈیزائنر پارکر والی کون سی اچھا ٹھیک ہے ڈبل سائڈیڈ والا ٹیپ ٹھیک ہے مل جائے گا آپ کو پنچنگ مشین اور اور کیا چاہیے پنچنگ مشین چھوٹی والی ہے اور ایک بڑی والی بھی ہے آپ کو کون سی والی چاہیے بڑی والی چاہیے ٹھیک ہے تو میں آپ کو کب وہ بتا دیتی ہوں پین کا جو آپ کے دونوں پیکٹ رہیں گے وہ ایٹی روپیز کے آ جائیں گے ٹھیک ہے ایٹی کا بال والا اور ایٹی کا ہی جیل والا اور جو سیزر رہے گی آپ کی وہ فورٹی روپیے کی آ جائے گی ڈبل سائڈیڈ ٹیپ بھی فورٹی کی آ جائے گی ہاں پن پنچنگ مشین کا ریٹ ہے ڈھائی سو روپئے کی آ جائے گی چھوٹی والی اچھا جی ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے لیکن اُس کا چارج نا الگ سے لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے اوکے تھینک یو